हैलो तुस पीए साहब बोल्ला दे में सांबा अस ना सांबा दे रौह्न आह्ले आं ते साढ़े इत्थें ना हाड़ बड़ा आंदा ऐ कदें बच्चे बी मतलब बच्चें दा समान रुढ़ी जंदा कदें कुछ हून पिछले हफ्ते बी गवां रुढी गेइयां कदें कुछ होआ दा कदें कुछ होआ दा स्हानू बड़ी परेशानी ऐ आवा दी करो कुछ साढ़े बास्तै करो कुछ आं नेईं नेईं ओह् पिछली बार बी बड़ा लेट कम्म होआ हा थोह्ड़ा ते जल्दी करा करो किन्नी किन्नी बार तुसेंगी किन्नी बार असें तुसेंगी कम्पलेन कीती कोई मनदा निं ऐ कदें कुछ करा दे कदें कुछ करा दे पिछ्ली बार भी इन्नी होई ओह् होई इन्नी मुश्कलात होई साढ़े इत्थें आं